हाँ मैं यात्री बस का वर्णन कर सकती हूँ और क्योंकि मैंने काफ़ी बार जो है बस के अंदर सफ़र किया है यात्री बस की अगर बात की जाए तो तो वो ही बात है कि आगे ड्राइवर की सीट होती है और यात्री बस जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती एक तरफ़ टू सीटर होता और एक तरफ़ थी सीटर मतलब एक तरफ़ दो लोग बैठ सकते हैं और एक तरफ़ तीन लोग बैठ सकते हैं उसके बाद जो बस है उसके अंदर पीछे की तरफ़ जो होता है ना डिक्की होती जिसमें आप बड़ा बड़ा लगेज रख सकते हो उसके साथ सीट्स के ऊपर भी जगह होती जहाँ पर आप अपना छोटा मोटा समान रख सकते हो मतलब एक इस्टोरेज जगह होती है उसके बाद खिड़कियां होती है और सीट होती है और जो बस होती है वो डीजल के ऊपर चलती है हाँ मैंने जो है बस से बहुत शॉर्ट यात्रा भी की और लंबी यात्रा भी की है अगर शॉर्ट यात्रा की जाए तो मैं हमारे घर से लगभग पाँच किलोमीटर की दूरी पर बस में गई थी और एक बार में अपने घर से छः सौ किलोमीटर दूर भी बस में गई थी तो मैंने काफ़ी जो है यात्रा की हाँ बस के अंदर यात्रा करना थोड़ा सा अगर आसान है तो कहीं ना कहीं कठिन होता है क्योंकि बस के अंदर जो है शौचालय की सुविधा नहीं होती है तो अगर मान लो कोई बच्चा है या बूढा है तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा सफ़र करना मुश्किल हो जाता है और बस के जो है बस के अंदर है ना काफ़ी जो बस होती है वो जब लंबे सफ़र की बात की जाए तो उसमें सिर्फ़ है ना सीटर बसेस नहीं होती उसमें स्लीपर बसेस के जो होती है जिसमें ब जो इंसान है वो सो कर भी जा सकता है क्योंकि अगर आप छः सोलह घंटे का अगर आप सफ़र करोगे तो आप बैठकर नहीं कर सकते तो हाँ कुछ ऐसी बस भी ऐसी होती है जिन पर मतलब जिनमें आप सोते हुए भी जा सकते हो जब मैं अभी पिछले नवम्बर में ही गई थी मेरी नानी का घर है एम पी में तो मैंने वहाँ पर स्लीपर बस करवाई थी तो मैं आराम से सोते हुए गई थी और मुझे बस की यात्रा कुछ पसंद भी आती बस अगर शौचालय का सुविधा अगर मिल जाती है तो बस कमी यही है कि शौचालय की सुविधा नहीं होती है बस के अंदर बाकी बस जो है बहुत ही अच्छा सफ़र करवाती बस के अंदर काफ़ी सुख सुविधा इवन चार्जर के पोइंट्स भी अब तो आ गए हैं तो मेरे हिसाब से बस मैं बहुत अच्छी चीज़ें जो होती सुविधाएं काफ़ी सारी होती हैं